हेलौ

औ औ औ औ औ नोङो मानि थाखाय लिभ लानो नागेरदों मा रिजननि थाखाय मानि थाखाय हा

गथ'खौ दा गथ'नाथ' फरिखाबो खाथि जानोसै गथ'खौ लांथारनांगोन नामा साननैनि थाखाय साननैनि थाखाय दा फरिखाखौथ' जुदि लां

लिभखौ नोङो ओरै बायदि खालामदो नोङो गारजेनथ' नोङो मोनसे आनदार टेकिं होन्नानै लांदो गथ'खौ आं न'आव थानाय समाव मोजाङै नायसिगोन बिनि फरायनाय मानायखौ आङो माबायाव हाबबाय आं नि रिख्साव थाबाय होन्नानै आनदार टेकिं होन्नानै लांबानो जाबाय जाहाथे गथ'आ न'आव थानाय समावबो मोजां फरायनायो बे आरो औ औ एप्लिकेसनाव नों आनदार टेकिं जेन'बा न'आव थानाय समाव गथ'नि फरायनायखौ आं नायगोन बे बायदि मोनसे आनदार टेकिं लिरनानै नों लांबानो जाबाय नोंनि रिक्स आव थाबाय आरो फरायनायनिया फरिखाबो खाथि नालाय दा बेखौ नायनानै औ औ दे दे दे